اُردو زبان نے ہماری ثقافت اور شناخت پر گہرا اثر ڈالا ہے یہ زبان ہمارے معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں مختلف قومیتوں کے درمیان ایک مشترکہ ذوق اور فہم پیش کرتی ہے اُردو زبان کی شاعری و نظموں نے ہمارے دِلوں کو چھوا ہے اور اِس نے کہانیاں افکار اور خوابوں کو لفظوں میں رنگا رنگ بنا کر پیش کیا ہے یہ زبان موسیقی ادب اور فن کی دُنیا میں ہمیں ایک خوبصورت راستہ دیتی ہے اُردو زبان نے ہماری تاریخ کو بھی روشن کیا ہےاور ہماری وراثت کو قیمتی بنا دیا ہے